میں نے حال ہی میں ایک اوون خریدا مائکروویو اوون جوکہ پیناسونک کمپنی کا تھا بیس لیٹر اس کے کچھ وقت استعمال کے مجھے یہ احساس ہوا کہ اس پروڈکٹ میں کچھ کمی ہے جیسے کہ اس کی ہیٹنگ جب وہ چالو رہتا تو بہت ہیٹ کرتا ہے اس کی پوری فریم کی باڈی ہیٹ کرتی تھی اور وہ ریگولرلی مسلسل صحیح کام نہیں کرتا ہے کبھی کبھار اس میں عجیب سی اسپارکنگ سی نظر آتی ہے اور کھانے کو وہ صحیح ٹیمپریچر پہ گرم نہیں کرتا ہے کبھی زیادہ کبھی کم اسی طرح سے کام کرتا ہے جوکہ صحیح نہیں رہا میرے لیے